हैलो हां तुस मोहिनी होर बोला दियां ओ अच्छा तुस तुसें साढ़ी लाइब्रेरी ज्वाइन कीती ही हां हां जनवरी च तुस इक बुक लेई गे हे सोशालॉजी दी बुक लेती ही नेईं नेईं तुसें लेती ही ते ओह् बड़ा टाइम होई गेआ तुसें बापस निं दित्ती ऐ अल्ली तक सानूं ते ओह्दा थुआनू पता फाइन होई सकदा सौ रपेआ ते हून ओह् फाइन तुसें देना पौना फाइन सौ रपेआ लग्गना हून टाइम होई जून च बड़ा ते असें बी जवाब देना होंदा अग्गें सौ रपेआ थुआढ़ा फाइन बनदा ऐ हां देई जाएओ ते कन्नै बुक बी लेआएओ भई चेते कन्नै हां ठीक ऐ